हलो मेरी बात डॉक्टर सुधा रेनी से हो रही है हाँ मैम मुझे कई दिनों से मतलब एक दो हफ़्ता हो गया है मेरा सिर बहुत ज़ोर से जो मतलब बहुत ज़र से कष्ट देता है मुझे हाँ हाँ मैम सर दर्द मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती मतलब मुझे उठने बैठने भी बहुत मतलब मेरा सर घूम जा रहा है कभी ये सिर दर्द हो रहा है मतलब मैं एक बार लैट्रिन गई थी वहाँ पर गिर गई इससे मैम मैं बहुत परेशान में हूँ थोड़ा मुझे बताएंगी क्या हो सकता है ये हाँ मैम मैं पानी पीती हूँ दिन में एक गम मैं छः सात ग्लास मैं पीती हूँ मैम हाँ मैम छः सात ग्लास क्या मैम नहीं नहीं मैंने तो जंक फूड मतलब ज़्यादा नहीं खाती हूँ मतलब ज़्यादा नहीं क्या मैम नहीं नहीं मैम ज़्यादा तो मैं नहीं सकती हूँ मैम अभी मतलब मेरे घर

नहीं नहीं मैम ज़्यादा मतलब मैं सो नहीं पा रही हूँ इसी लिए मतलब बहुत ज़्यादा

हाँ मैम क्या होता है मैम हाँ हाँ मैम माइग्रेन मैम टेस्ट मैं कर लूँगी और मतलब खाना अच्छे से खाऊँगी और पानी भी अच्छे से पियूँगी लेकिन मैम मैं नहीं रह सकती मतलब बहुत ज़्यादा दर्द करता है तो क्या मैं मेडिसिन ख़ाली पेट खाऊँगी हाँ हाँ मैम मेडिसिन स्टोर से

हाँ हाँ मैम और मैम तो मैं जाती हूँ और हाँ मैम मैं रखती हूँ अच्छा